भारताव आंनि मोजांसिन मोननाय जायगाया आसाम आसामखौनो आं मोजांसिन मोनो आरो आं थांनो लुबैनाय जायगाया मानो होनोब्ला जोंनि आसामाव गोबांथार समायना रमायना बेबायदिनो हाजो हाला आरो बिफां लाइफां बेबायदि मोजां मोजां आबहावा बेबायदि दङ बेनि थाखायनो आं आसामखौ बिराद मोजां मोनो आरो आं आसामनि बादै बेबायदिनो थांनायनि खेथ्र'आव आं आसामनि बादै दस्रा जायगायावबो थांनो लुबैयो जेरै शिलं शिलङाव हाजो हाला बेबायदि मोजां मोजां जायगा दङ बेनिखायनो आं शिलङाव थांनो मोजां मोनो आरो शिलंबायदियाव बिराद सिखिथ' आरो मोजां समायना रमायना हाजो हालाजों बुंफबनाय बेनिखायनो आं मोजां मोनो बेयाव थांनानै जोबोद गोजोननाय मोनो